चलू हम से तऽ कोन कोन देबता ओतऽ छै कोन कोन पूजा होइ छै से बला बतबू हँ कोन कोन पूजा कोन कोन भगबान छै कोन कोन पूजा पाठ हय हँ हुनका अहाँ बोलै छी कतहुँ से बाहर से आएल छियै की हम्मे चाहे छियै से राम भगबान छै कि कृष्ण भगबान छै कि दुर्गा भगबान छै सबके देखे लऽ चाहैत छी घूमै लऽ चाहै छियै चाहै छियै घुलै मिलै लऽ चाहै छियै सब चाहैत छियै देखै लऽ घूमै लऽ कहिओ

आओर बात बोलहो बिशेष अच्छा अखन हमरा बेटा नहि छै बेटा माँगबै तऽ हमरा भए सकैत छै पूरा भए जेतै हमरा कोइ तरहक दुःख छै ओ दुःख हमरा हरि लेतै भगबान

सब ठीके छै तब ओ जे दै छै बेटा दै छै की सब माङ्गै छै की सब दीअ पड़ै छै

भऽ जेतै आ हमरा घरमे कोइ दिक्कत हमरा घरमे छै गड़बड़ी कि हमरा छै गड़बड़ी कि बच्चाके छै गड़बड़ी केकरो बेटा लै छै केओ धन लै करै छै केओ बेटा लै करै छै भए जेतै